हम एकटा होटलमे खाना खेलहुँ हैं भुखमे ओ समयपर खाना देलक लाइब कऽ जाहिमे मेन खाना बहुत नीक सुन्दर छलै हम बहुत खुश छी अइ खानासँ अइ लऽ कऽ हुनका हम बहुत शुक्रिया करै छियनि